جی ہاں میں نے ایک ڈرل مشین خریدی تھی جو کوٹھی سے لیا تھا میں نے شکتی کمپنی کی تھی وہ بہت خراب نکلی میں یوز کیا وہ ایک دو دن ہی چلی اور بہت خراب نکلی اس سے دیوار میں سوراخ کرتا ہوں تو سوراخ نہیں ہوتا ہے اور اس کے بلیٹ ٹوٹ جاتے ہیں لگاتے ہی اور زمین میں بھی وہ کرے تو نہیں ہوتا ہے سوراخ تو فائدہ نہیں ہوا میرے کو یہ بہت خراب کمپنی تھی یہ شکتی کمپنی تو کوٹھی سے لے کے آیا تھا میں استعمال کیا میں ایک دن میں ہی خراب ہو گئی وہ اور میرے دوستوں کو بھی بولا کہ میں یہ شکتی کمپنی کی ڈرل مشین مت لیو کیونکہ وہ لوگ بھی پوچھے تھے میرے کو ڈرل مشین میں لانے کے بعد میں تو میں ان لوگ کو بھی بولا کہ میں یہ بہت خراب ہے مشین نہیں لیو بول کے بولا دوسری کمپنی کی لیو بول کے بولا میں